पासमे तऽ कोनो कला बिक्री केन्द्र नहि अछि लेकिन हँ कनी दूर पर कला बिक्री केन्द्र अछि आओर हम पढ़ै लीखैके सामान नियमित रूपसँ हरदम ख़रीदैत रहै छी जेनाकी कॉपी भेल पेन भेल किताब भेल ई सभ हरदम ख़रीदैत रहै छियै आओर पुस्तक मेलामे एक बेर हमहुँ गेल छलहुँ जाहिमे एगो पुस्तक ख़रीदलहुँ आओर हमरा पढ़लाक बाद ओ पुस्तक बहुत नीक लागल आओर अगर फेर कोनो एहन पुस्तक मेला लगते तऽ हम जरूर ओहिमे जाके एगो पुस्तक फेर खरीदऽ चाहब ओकरा पढ़ऽ चाहब आओर मिथिला पेंटिंग के स्टाल लागै छै जेनाकी हमहुँ सभ मिथिला पेंटिंग करै छी बनबै छियै लेकिन ओहिमे मिथिला पेंटिंग पर सभ चीज़ पर बनाक देलहुँ ओ अपन पेंटिंगम गेल ओतऽ बहुत तरहक लोग आबै छै पेंटिंग के सामान देखै छै ओहिमे पसन्द करै छै आओर जिनका जे अपन नीक लागल ओ ख़रीद कऽ लऽ गेलैथ आओर हमसभ ओ खरीदै नहि छीयै लेकिन ओहिमे बनाकऽ दै छियै तऽ हमरहूँ सभके द्वारा बनेलाह गेला सामान ओहिमे बीकाइ छै आओर हमसभ आगू बनाकऽ दऽ देबै आओर आगाँ बनेबै पाइ बेसी होइ छै ओहिमे सएह सभ होइ छै